हेल' सार माने जोंनियावहाय बे खाबादि खेला जागोन नालाय खाबादि खेलायावहाय जोङो देरहागोन ना देरहाया एसे इमसनेल जादों ना गोसोआव जानायाथ ' सार जादोंमोन ओमफ्राइ माने जोंनि माखासे प्लेयार्स फ्राहाय गेलेनायाव एसे सोलोंनायाव फ्रेकथिस होनायाव एसे दुखु मोनदोंना आगाथफोर जादोंना आथिंफोराव बेनि थाखायनो हागोन ना हाया एसे दुखु मोनदों सार बांसिनानो एसे गोब्राब जादों ना आथिं बिजौ आथिंफोराव जादों ना सार ट्रेदमेन्ट लादोंमोन सार थेवबाबो जागोन ना जायाथाय देरहागोन ना देरहाया बेनो एसे औ सार

सार अननानै गाबोन एसे नायफैदो मानो होनबा एसे फ्रब्लेम जादोंना दुखु मोनदों माबाफोरा प्लेयारसफोरा बेखौ सारा एसे नायफैबा मोजां जागौमोन औ सार औ सार एसे स्टुदेन्दफोरखौ नायफैदो नामा सार गाबोन हाय खेलायाबो बावला सार बिदिनो एगार'थासोआव जागोन दा बे गेलेनायाबो खेलायाबो एसे थाब जासिगोन नामा सार बिनि थाखायनो एसे देरहागोन ना देरहाया बे प्लेयारसफ्राबो एसे आघाट मोनदोंमोन ना औ औ सार दे सार होनबा बिदिब्ला फैदो गाबोन